आनलाइन ऐजुकेशन सिस्टम जेह्ड़ा कि'यां शुरु होएआ ऐ जेह्ड़ी कोविड महामारी आई लगभग एह् कोविड महामारी साढ़े दुनिया दे सारें गै खेतरें च हर जगह् लगभग पुज्जी चुकी दी ही ते इस कोविड महामारी दे कारण गै एह् सारे स्कूल कालेज हर जगह् आफिस सारे बंद रेह् इत्थूं दा गै आनलाइन शिक्षा जेह्ड़ी ऐ ओह् शुरु होई आनलाइन पढ़ाई शिक्षा च की शुरु होई जि'यां स्कूल बंद रेह् इस च इस महामारी दी बजह् कन्नै सारे स्कूल कालेज देश दे लगभग दो सौ चाली मिलियन दे करीब करीब बच्चे जेह्ड़े प्रभावत होए होए होंदे रेह् इस महामारी दी बजह कन्नै स्कूल कदूं खु'लङन उसलै एह् कोई बी कुसै गी खबर नेईं ऐ ही कोई बी ऐसी चीज नेईं बोलदा हा कि स्कूल कुसलै खु'लङन फ्ही दोआरै एह् कि'यां होग हालां कि लगभग पंज ज्हार साल परानी भारती शिक्षा प्रणाली जेह्ड़ी कोविड महामारी दे कारण शिक्षा दे द्रिश्टीकोण च केईं बदलावें गी शामल कीता करी गेई मतलब कि केईं पराने एह् इ'यां इन्नी कोविड बमारी इन्नी आई कि लोक जेह्ड़े बच्चे जेह्ड़े न ओह् पढ़ना बिलकुल भुल्ली गे मतलब ऐजुकेशन सिस्टम जेह्ड़ा आनलाइन शिक्षा की जरूरी कीती गेई कि बच्चे जेह्ड़े बिल्कुल गै भुल्ली गे कि बिल्कुल बी कुसै लायक जेह्ड़े नेईं रौह्न नेईं र'वै दे हे ते की जे एह् इ'नें किसै बी लायक नेईं रौह्ना ते इस लेई इं'दे आस्तै आनलाइन शिक्षा जेह्ड़ी ऐ जरूरी ऐ आनलाइन शिक्षा डीजिटल टेक्नोलाजी जेह्ड़ी ऐ डीजिटल शिक्षा जेह्ड़ी ऐ एह् जरूरी ऐ आनलाइन ऐजुकेशन जि'यां जि'यां कि भारती शिक्षा प्रणाली परानी संस्कृति केईं केईं जातियें दी एह् जेह्ड़ी परानी शिक्षा ऐ भारत च एह् दुनिया शा सारें शा बड्डी शिक्षा प्रणाली ऐ अगर दिक्खेआ जा तां भारती शिक्षा प्रणाली पैह्लें एह् केईं काफी लच्चर अवस्था च ही एह् ते कोविड महामारी नै होर बी गंभीर समस्या एह्दे पर जेह्ड़ियां आह्नी ओड़ियां कोविड महामारी दे कारण गै जेह्ड़ी आनलाइन शिक्षा प्रणाली ते डीजिटल शिक्षा जेह्ड़ी एह् शुरु होई ऐ ऐजूकेशन फार आल